میرے ملک ہندوستان میں بہت سارے زبان بولے جاتے ہیں ان میں کچھ یہ بھی ہے کہ کناڈا ملیالم ہندی تیلگو تمل اردو اور بہت سی زبانیں موجود ہیں اس میں سے میں نے اردو اور ہندی بہت اچھے سے آتی ہیں اردو میں بھی بہت طریقے بہت طریقے کے زبان ہوتے ہے جیسے دکنی اردو لکھنوی اردو شائستہ اردو اور بہت ویسے ہی ہندی میں بھی اس کے بہت سارے الگ الگ زبانیں ہیں جیسے بہاری ہندی پنجابی ہندی اور بہت کچھ